गोंयचो एक नामनेचो बाजार म्हटल्यार म्हापसा बाजार हो बाजार शुक्रारच्या दिसा उपाट भरिल्लो दिश्टी पडटा म्हाज्या घरा कडसून बसीन प्रवास करशीत जाल्यार अर्दे वरान आमी म्हापसा पावतलींच कितलेशेच लोकांची दुकांना आमकां ह्या म्हापसा बाजारांत दिश्टी पडटली जायती वस्तू आमकां हांगा मेळटलीच जावं ती भाजी नुस्तें फळां कपडे भांगर आनी हेर वस्तू आमकां हांगा मेळटलीच म्हणजे मेळटली हांगा जायते लोक गोंय भरसून हांगा आपले मांड घालून वांटो घेतात फाटली कांय वर्सां पासून हांवें हांगा खूब बदल बीन पळयल्ले आसा तातूंत एक नामनेचो बदल म्हळ्यार भाजी आनी नुस्तें विकतल्यांक हांगा एक स्वताची एक इमारत उबी करून दिल्ली आसा त्या भायर त्या भायर दुकांना घालपी लोकांची हांगा संख्या अदीक जाल्ली आसा चार वर्सां पयली जे लोक आशिल्ले ते आसाच पण आनीक त्या भायर आनीक अधीक वीस तीस लोक तरी आपले मांड घालून हांगा दिश्टी पडटात आनी जायत्या लोकांक हांगा म्हापसा बाजारांत आपली वस्तू मेळटलीच अशी शक्यताय आसताच आता जर आमी ऑनलायन श्यॉपींगेचे पळयलें जाल्यार तातूंत सुद्दां खूब फायदे आसाच घरा भायर सरनासतना जायती वस्तू आमकां मोबायलाचेर ऑर्डर मारून घरा हाडून दितात म्हापसा बाजारांत मेळटली वस्तू आमकां ऑनलायन मेळटलीच त्या भायर जायती वस्तू म्हापसा बाजारांत मेळूंक शकना ती सुद्दां आमकां ऑनलायनान मेळटलीच पूण ऑनलायन श्यॉपींग करतना आमकां वाणपण करूंक मेळना जाची लोकांक खूब उमेद आसता करपाक